हैलो नमस्ते सुशील जी बस ठीक ठाक तुस सनाओ ओ महाराज थुआढ़े कन्नै गल्ल करनी ही इक ओ महाराज डंगे दोआने हे आ अग्गें बरसांत आवा दी ते खुंबे जेह्दे नोली खाद्धे ते आं ते कन्नै पानी बी उत्थें बड़ा औंदा चौड़ बी ऐ ते इस इस इस्सै कारण जेह्ड़ी खुम्बे लिये खाद्धे ते तां मैं सोचेआ महां डंगे शंगे दोआई ओड़चै ते ओ थुआढ़े बारे नै पुच्छना हां कि ओह् पत्थर शत्थर दा केह् सिस्टम ऐ महाराज कुत्थुआं मंगाने ते किन्ना खर्चा आई जंदा भला अच्छा हां पत्थर तां खैर हैन थोह्ड़े दूर न पर खैर

ठीक ऐ अच्छा नेईं इक ऐ कि कन्नै कन्नै रेहियै अगर कम्म कराई ओड़चै तां ठीक बी रौंह्दा कन्नै हां नरेगा जेह्ड़े न ओह् इ'यै थोह्ड़ा डेढ सौ रपेआ दिंदे के दो सो रपेआ दिंदे ध्याड़ी दा आहो आहो स्हेई तरीके करना चलो मड़ो आपूं आपूं पाई लैगे नेईं ता सौ दौ सौ रपेआ ते जेकर कम्म इसी इसी कराना पूरा ठीक ऐ महाराज आह्

आहो आहो आहो आहो कन्नै मिट्टी रुड़ी जंदी महाराज हैल जेह्का बी दित्ते दा होंदा उस स्हाबें दा ते फायदा केह् नि ऐ ओह्दा इ'यां आहो आहो ते उ'यै जी जी महाराज जरूर इसदे बारे सोचेओ ठीक ऐ करेओ सारा ठीक ऐ ठीक ऐ कन्न